ہاں ہیلو میری بات کار والے سے ہو رہی ہے اچھا اچھا تو مجھے اصل میں میں یہاں پر آیا ہوں مجھے گھومنے جانا ہے جلال گڑھ قلعہ کی طرف تو آپ کیا گاڑی مجھے پرووائڈ کر سکتے ہیں اس وقت اچھا گاڑی مل جائے گی کون سی گاڑی ابھی مل جائے گی آپ کے پاس بہتر سے بہتر گاڑی میں مہنگا چلیے تو اس کا کیا کرایہ پڑ جائے گا دس ہزار دس ہزار روپئے ہم لوگ اصل میں سات لوگ ہیں تو آپ اسی حساب سے کم کر کے لگا دیجیے سات ہزار روپئے کر سکتے ہیں چلیے ٹھیک ہے اس میں سات ہزار کے حساب سے آپ لگا لیجیے مجھے ایک گاڑی میں کی کنڈیشن بتا سکتے ہیں آپ اچھا تو اے سی وے سی بہتر ہے اس میں اور اور اسی کے ساتھ مجھے وہاں پر آپ کیا کیا سہولیات فراہم کر سکتے ہیں ڈرائیور کا بیہیویر کیسا ہے اچھا کسی قسم کا شراب وغیرہ تو نہیں پیتا ہے وہ ہم لوگ جلال گڑھ قلعہ کی طرف جائیں گے تو وہاں کھانے کی کیا کیا سہولیات مل جائیں گی ہم لوگ کو آپ پرووائڈ کروائیں گے مجھے اچھا وہاں آسانی سے کھانا مل سکتا ہے اچھا تو کتنے کتنے دور پڑ جائے گا مجھے یہاں سے جلال گڑھ ایک ایک ڈیڑھ کتے گھنٹہ اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے باقی کی جو مزید معلومات ہے یا تفصیلات ہیں میں آپ کے پاس آ کے میں اس کے حاصل کروں گا تو میں ٹھیک ہے میں آ آتا ہوں آپ سے بعد میں رابطہ کرتا ہوں السلام علیکم